हलो कौन कौन बोल रही हो बेटा अच्छा मीना मीना जी जी जी मैं कृष्णा मैम बात कर रही हूँ बोलो बेटा क्या हो गया कोई बात नहीं नमस्ते बढ़िया हूँ बेटा आप कैसे हो

हाँ बोलो कहाँ पर अच्छा उज्जैन क्यों तो तुम भी जा रही हो क्या साथ में अच्छा अच्छा कोई बात नहीं लेकिन अच्छा तो तुम यही रह कर पढ़ लो ना यहाँ हम हॉस्टल दिलवा देंगे लास्ट ईयर बचा है बेटा तुम्हारा बस सेकंड ईयर तो हो चुका है अच्छा चलो कोई बात नहीं तुम ठीक है ठीक है हम दे देंगे तुम्हें ऐसा करो तुम है ना तुम्हारी फिस सारी कंप्लीट है ठीक है तो तुम कल कॉलेज आ जाओ डॉक्यूमेंट ले आना अपने सारे और आकर मुझसे मिल लेना बाकी मैं कोशिश करवा दूँगी तो तीन चार दिन में तुम्हें टी सी मिल जाएगी ठीक है ठीक है ठीक है कल मिलते हैं फिर तुम कल आ जाना ठीक है ओके नमस्ते